म्हाका चडशीं मॅचीस पळोवपाक आवडटा म्हणटा ती फुटबॉल ल्हान आसतना चडशीं फुटबॉलूच पळयतालें हांवें आनी फुटबॉल पळोवून आनी ते ते प्लेयर्स कशे खेळटात तें पळोवन आमी मागीर आमी खेळटाले आनी आतां जशे आमी व्हडले जातात तशे मागी आमकां टायम मेळना आमच्यो शिकोप आसता मागीर दुसरीं हेर कामां आसतात आनी ताका लागून आमकां आतां ही गेम बीन पळोवपाक टायम मेळना पयलें कितें जातलें आमी कितलेंय शिकोवपूय आसना आनी आमकां कामां आसनालीं चडशीं घरान मामी डॅडी काम करतालीं आनी आमी बेश्टीच बसून आसताली पूण आतां जशी आमी व्हडली जाल्यात मम्मी डॅडी काम आमचेर आमकात करपाक शिकयतात आनी मागीर शिकोवपूय वाडटा आमचे सो तेका लागोन आमकां ही गेमी पळोवपाक मेवोना आनी पयलें कित आमी भाव भयणां सगलीं एक बराबर बसून पळयतालीं आतां पळोवपाक टायम मेवल्या देखून सगलीं आप आपणाच्या कामांत बिजी आसतात आनी ताकाच लागून एक बारा घेमी वा आनी कितें करपाक वेळ मेळना

आनी हीच ह्यो गेमी आमी टिवीचेर पोळेतात पयल्यो त्यो आतां फोनाचेर यू ट्यूबार ओ इवन हॉटस्टाराचेर देखून येतात पूण आमकां तितलो वेळ आसना पो पळोवपाक आनी त्यो गेम ज्यो खेळटात ज्यो इंटरनॅशनल वा नॅशनल गेम्स जातात त्यो ल्हान आसनात त्यो एक देड वर तरी वयता गेम काबार जावपाक आनी ह्या देड वरां भितर आमच्यान जायते काम करूंक येता ताकाच ताकाच लागून आमकां ही गेम पळोवपाक तितलो वेळ मेळोना आनी टिवीचेर इफ सपोज ती गेम तर आमच्या खंयच्या मैदानार जाता जाल्यार ती पळोवपाक चड मजा येता टिवीचेर वा व्हडले स्क्रिनीचेर पळोवपाक तित तितली हे मज्जा येना आनी जर तर आमी भायर मैदानार गेम पळोवपाक वयतात तिंगा आमचे इश्ट बीन सगळे आसतात एकलो आसनात तिंगा तसोच आमचो टायमपासूय जाता आनी आमकां आनीकूय मज्जा येता आनी खावपाक थिंगा पोवपाक गेल्यार मागीर फ्रेंड्सां बारां खावपा जेवपाकूय मेवता भायर मैदानार गेम पळोवपाक गेल्यार आमी रोस आमलेट वा भायर चे गाड्याचेर जे खावपाक मेळटा तेंय देखून खावपाक वता गेम काबार जालें म्हणटरी आमी हें सगलें करतात